एकटा समयके बारेमे बताउ जखन कि हम जाहि व्यक्तिके सङ्गे काम करैत छियै हुनकासँ किछु एहन समय अबैत छै कि मिलनाइ मुश्किल हो जाइत छै ओ समाधानके लेल चाहे जे भी समस्या रहैत छै हमरा खुद जा कऽ ओकरासँ मिलैके चाही बात करैके चाही समस्याके समाधानके प्रति हुनकरा नीक भावसँ कार्य करैके चाही किछु ने किछु समस्याके समाधान अपना समाजमे बच्चाके प्रति हर घर परिवारमे होयबे करैत छै जकरा लेल हमसभ नीक भावसँ कार्य कऽ के हुनकरा मार्गदर्शन करा कऽ फिर कार्यके प्रति हर्षोल्लासके साथ काम कराबैके चाही इएह जीवनके मुख्य कार्य छै मार्गदर्शन छै प्रेरित करैके प्रति करैत छी जाहिसँ हम मिथिलाके हर कार्य व्यवस्थामे मान सम्मानसँ प्रेरित होके कार्य करैत छी